एह् सोआल मिगी जम्मू च होने आह्ले आर्ट फैस्टिवल दे इवेंट दे बारे च पुच्छेआ गेदा ऐ जि'यां कि जम्मू च केह्ड़े केह्ड़े फैस्टिवल मनाए जंदे न ते केह्ड़ा केह्ड़ा आर्ट दस्सेआ जंदा ऐ आर्ट ते उप्पर गल्ल कीती जा तां बसोह्ली दी पेंटिंग जेह्ड़ी ओह् बड़ी मश्हूर ऐ जम्मू च कोई बी अगर मेला लगदा ऐ तां ओह्दे च आर्ट बसोह्ली दा आर्ट जेह्ड़ा जरूर पेश कीता जंदा ऐ होर हुन एह् इंटरनैशनल लेवल तक्कर बी पुज्जी गेदा ऐ होर अगर दूई दूए पासेआ अगर फैस्टिवल ध्यारें दी गल्ल कीती जा तां डुग्गर च बड़े जैदा जेह्ड़े ध्यार जेह्ड़े मनाए जंदे न लोह्ड़ी दा ध्यार मनाया जंदा ऐ जेह्दे च डुग्गर च बक्ख बक्ख लाकें च एह्दे पर हरन पेश कीता जंदा ऐ हरन दे उप्पर लोक नचदे न खेढदे न लोकें दे घर घर जाइयै तमाशा दसदे न होर दूए पास्सै आखेआ जा तां बाहू फोर्ट मेला इत्थै बी मेला लगदा ऐ जेह्ड़ा बाहू किले बाह्वे काली माता दे मंदर दे कन्नै गै बहुत बड्डा गार्डन ऐ जित्थै मेला लगदा ऐ और एह् हर साल नवरात्रें दे उप्पर लाया जंदा ऐ और ईद उल जुहा जेह्ड़ा ऐ एह् मुस्लिम दा ध्यार ऐ जेह्ड़ा जम्मू कश्मीर च हर डुग्गर दे लाके च मनाया जंदा ऐ बस यार ओह् खत्म होई गेआ